हेडफोन आनी इयरफोन ह्या दिसांनी आमच्या जिणे पद्दतीचो एक म्हत्वाचो भाग जाला कामाक आसूं वा फक्त संगीत आयकू वेळ घालोपाक आसूं हेडफोन आनी इयरफोन जायच पडटा आतांची हल्लीची पिडी तर हेडफोन घालून किंवां इयरफोन घालून तर भोंवत आसता हेडफोन आनी इयरा फोनाच्या परस तेंच्यान जायत ना रावपाक अशें काही आसता सद्या वेगवेगळ्या प्रकाराचे इयरफोन लोकांक दिसतात नवीन नवीन इयरफोन येतात तुमी बरेंच तेप हेडफोन इयरफोन वापरत आसतलेच तर आमी जेन्ना संगीत आयकुपाक कांय वेळ हेडफोन वापर बरोबर पूण चड काळ वापरल्यार कानाक लुकसाण जावंक शकता हेडफोन वा इयरफोना वयल्यान येवपी आवाज तुमच्या कानाच्या ड्रमाचेर मारता ताचो चड वापर केल्यार कानाच्या पड्ड्याकय लुकसाण जावंक येता इयरफोन वापरल्यार कितले लुकसाण जाता आनी ताचे उपाय सांगले जाल्यार तुमकां मातशें हुसक्या मेकळो जातलो गरजे परस चड वेळ हेडफोन वा इयरफोन वापरल्यार तुमच्या आयकुपाच्या क्षमतेक परिणाम जावंक येता बोरोच वेळ आमी हेडफोन घालून गितां आयकूंक लागली मनशाचे कान सुन्न किंवां बहीरे जावंक शकता हेडफोन वा इयरफोन आमी वापरतात चोड वेळ वापर केलो फक्त आमच्या कानाकच न्हय तर ताचो परिणाम आसा तो काळजाकय जावंक येता मोट्यान संगीत आयकल्ल्या काळांत काळ चड वेळ जर आमी आयकलें जाल्यार वायट परिणाम जाता ताका लागून आमकां कॅन्सराचोय धोको दी लागूंक लागता हाका लागून आमी दोतोराचे आनी आमचे जिवाचे मातशे बरें आय उरपाक लागून दोतोराचें म्हण्णें आयकोप आसता दोतोराच्या मतान इयरफोन आसूं नाजाल्या हेडफोन आसूं ताचो चड वापर केल्या काना वाजप जाता म्हणल्यार कान वाजपाक लागता चक्कर येवपाक लागता न्हीद येवपाक लागता तकली दुखपाक लागता अशी जायती लक्षणां जाता त्या भायर जर आमी जर इयरफोन हेडफोन घेतले जाल्यार आमकां उलटेचोय प्रश्न जाता आमची जी कानाची आयकपाची क्षमता जी आसता ती णव्वद डेसिमलन आसता म्हणून अश्या आसता पण जेन्ना आमी हो जो इयरफोन आसता तो चर चड प्रमाणांत वापरूंक लागली जाल्या ताचो जो आयकपाचो डेसिमल आसता तो उणो जावंक लागता म्हणल्या णव्वदाचे चाळीसांचेर पन्नासाचेर येवंक लागता ताका लागून आमी जो इयरफोनाचो वापर आसा तो सगळ्यांत मातसो कमी करपाक लागपा जाय थोड्या वेळा खातीर आपूण वापरता तेन्ना बरो पूण आमी चड वेळ वापरूंक जायना कानाचे लुकसाण जावंक न्हय म्हण गरजेचे गरज पडटा तेन्नाच इयरफोन वापरप अशें दिसांतल्यान साठ मिनटां परत चड जर इयरफोन वापरलो जाल्यार तो धोक्याचो आसूं शकता आप भलायके खातीर इयरफोनाचो वापर करपाचो यत्न मात्सो कमी करचो चड वेळ वापरल्या कारणान मेंदवाचेरूय वायट परिणाम जावंक शकता तेच बरोबर वारंवार कानाचो वापर केल्ल्यान कानाक मेण चिकोल जावन येता हाका लागून चड करून कान्ना सरसंग आयकोपाक त्रास जाता ताका लागून आपल्या हेर आवाजाक आयकपा येवपा नाका म्हणून हेडफोनाचो आवाज जेन्ना आमी वाडयता तो आपल्याक बरो न्हू हे आपल्याक समजून घेवपाक जाय हेडफोन इयरफोन आमी गाणी आयकतात दुसऱ्यांचो आवाज आयकपाक नाका आमची गाणी आमकां आयकोन आमची मजी करपाक जाय अशें आमी म्हणटा पूण त्या मजेची सजा जाता ही कोणाक कांय कळना मागीर ताका लागून आपल्यान हेडफोन आसूं की इयरफोन आसूं तो कमीच प्रमाणान वापरल्या जाता नाजाल्या ह्या हेडफोन आनी इयरफोनाचे खूब वायट दुश्परिणाम आसात त्या लोकांक मागीर खूब मोट्या प्रमाणान तेका संकट दिवचें पडटा ताका लागून आमी सदांच आमच्या भलायकेची जी गरजे ज्यो वस्तू आसा त्यो आपल्यान वापरपाक जाय ह्यो सारक्यो इलेक्ट्रोनीक ज्यो वस्तू आसा त्यो आपल्यान कमी प्रमाणांत वापरले जाल्यार आपली भलायकी ही बरी उरतली